सुबह में दौड़ते समय मेरे को गाना पंसद है जैसे ब्लूतूथ लगा लिए गाना सुनते जा रहे हैं हिन्दी या भोजपुरी दोनों गाना मेरे को अच्छे लगते हैं काफी ज़्यादा करके हिन्दी गाना सुनता हूँ हिन्दी गाना पर बहुत अच्छा लगता है काफी हिन्दी गाना पर थोड़ा शरीर में रौनक आता है तेजी से दौड़ पाता हूँ अच्छे अच्छे गाने रहते हैं इसलिए हिन्दी गाना जादा अच्छा पसंद करता हूँ सुनना

और दौड़ते समय जैसे गाना नहीं है मेरे पास मो ब्लूतूथ नहीं है तो मन में जैसे ख्याल कुछ कुछ चलते रहता है कुछ सोच कोई बात सोच में आ जाता है जैसे जे गध घर फैमिली उलने के बारे में सोच में पड़ जाता हूँ दौड़ते वक़्त कि ऐसा करना है वैसा करना है ब्लूटूथ रहता है फ्री माइंड में गाना सुनते दौड़ते रहता हूँ तो उससे कोई दूसरा टेंशन नहीं आता है ज़्यादातर करके मैं हिन्दी गाना सुनता हूँ

दौड़ते समय मेरे को ये घर के फैमिली के बारे में सोच में पड़ जाता हूँ गाना नहीं चलने से कुछ न कुछ मन में चलते रहता है तू ब्लूतूथ रहने से अच्छा रहता है इसलिए ब्लूतूथ ही सही है लगा कर गाना सुन सकूँ नहीं रहने के बाद टेंशन रहता है